हांव कागद आनी पेन वापर करून लिखाण करना कारण म्हाका तें जमना आनी म्हज्या खातीर तें शक्य ना त्या खातीर हांव डिजीटल अससिस्टंट ना जाल्यार ऑनलायन टायपिंगाचो वापर करतां आयच्या काळांत बरेचशे लोक टायप करून आपले लिखाण करतात ते म्हळ्यार मोबायल लॅपटॉप वा टॅबलेट अशीं साबार माध्यमां वापरून पयलीं फकत पॅन आनी कागद हाचोच उपेग जातालो आतां बरेचशे लोक मेल नोट्स वॉर्ड डॉक्युमेंट हाचे वरवी आपले लिखाण करतात हाचें मुख्य कारण म्हळ्यार हें करप खूब सोंपें जाता फास्ट जाता आनी कॉपी पेस्टाची सोयी ताचेर उपलब्ध आसता लोक आतां सोशल मिडिया पोस्ट ब्लॉग स्टोरीज ह्या रुपांत लिखाण करतात हातूंत वैयक्तीक विचार बातम्यो अनुभव लोकां म्हणसर पावप सोंपें जाता टायपींग फास्ट आनी शुद्ध आसचे पडटा आनी कितलेशेच लोक आतां वॉयस कमांड वापरून उलयता उलयता आपलें लिखाण करतात कथा कविता नाटक हांची स्वरुपां हींय बदल्ल्यात आतां विडियो फॉर्मेटांत पॉडकास्टींग वा ऑडियो बुक्स हाच्या माध्यमांतल्यान क्रिएटीव लिखाण लोक करत आसात पूण कागदाचेर पेन लिखाण करपाचें सूख हें वेगळेंच आसता खास करून डायरी पत्र लिखाण कविता हें जें लिखाण आसा हें कागदां वरवींच खूब बरें येता आनी त्यो मनसाच्यो भावना ते बऱ्या तरेन लोकां म्हणसर पावयता